हिंदी में अनु हिंदी में अनुवाद करना मैंने बहुत बार किया है पर ये करने का अनुभव ज़्यादा अच्छा लगा मुझे क्योंकि इंग्लिश में हम जितना अच्छे तरिके से नहीं समझ सकते समझा सकते उतना हिंदी में हम अच्छे से जल्दी से समझ सकते हैं और आगे वालो को भी समझा सकते हिंदी में अनुवाद करना बहुत ईज़ी होता है इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना सीखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमें मीनिंग स्पेलिंग वगैरह याद रखना होता है और हिंदी मोस्टली जो भारत के लोग बोलते हैं तो हिंदी एक हमारी मातृभाषा है स्कूलो में बोली जाती है कॉलेज वगैरह मे या हम किसी फ़्रेंड के या पड़ोसी के साथ में भी हम हिंदी में ही बात करते हैं और हिंदी का एक्सपीरियंस जो हमारा है वो बहुत अच्छा है हिंदी के अंदर बोलने में हमें बहुत ईज़ी होता है हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या बोलना है और खास करके जो इंडिया के लोग हैं उनको हिंदी में बोलना हिंदी में ही बोलते हैं तो हमारी हिंदी एक मातृभाषा भी है बच्चे स्कूल में भी स्कूलिंग के अंदर भी एक सबजेक्ट होता है हिंदी का तो उसमें बच्चे सीखते हैं पोएम वगैरह कहानियां वगैरह वो सब हिंदी में ही होती हैं और हिंदी को हमें बोलने में इतना दिक्कत नहीं होती जितना हमको इंग्लिश में बोलने क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है और हिंदी हमारी मातृभाषा है